बैंक में जाते हैं तो नेट का प्रॉब्लम हो जाता है कहा लोग बैंक मैनेजर कहते हैं कि नेटवर्क अभी नहीं है नेटवर्क चलो बाद में आना बाद में जाते हैं तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है फिर सिलो सिलो चलता है ऐसे दो तीन दिन बुलाते हैं तब नेटवर्क चलते हैं तब पैसा निकाल निकालते हैं तो बाद में बोल देते हैं कि पैसे बाद में आना लेना पैसे अभी नहीं है फिर पैसे खातिर पाँच बजे बुलाते हैं तब जाते हैं पैसे ले आने अब इसी में मेरे तरफ से बैंक बहुत दूर है इसीलिए मैं बैंक में नहीं जाती नेटवर्क जाओ तो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई कोई सर्वर नहीं चल रहा है ऐसी ऐसी बात बोलते हैं इसीलिए मैं बैंक में नहीं जल्दी जाती मैं मेरे बैंक में पैसा ही नहीं है तो मैं निकालूँगी क्यों बैंक में पैसे एक हो एक रुपया नहीं है तो मैं निकालती नहीं पैसे भइया लोग भेजते हैं तब जाते हैं दस हज़ार निकालते हैं चेक बुक वो लेती हूँ तब निकाल